हिकु जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फेब्रुवरी उणिवीह सौ नवे वीह सप्टेम्बर उणिवीह सौ सतरि उणिवीह अक्टूबर उणिवीह सौ एकासी एकवीह अक्टूबर ॿ हज़ार एकवीह